आं दाखलै कुकार गंसे बायदोंमोन बेयो बिरात मोजां कुकारा ओमफ्राय बे कुकाराव मानि बुहुत खामानियाव होयो आरो खि बे कुकारा दा बेखौ नों लायोबा लानो हागोन